ہاں میں کئی ویڈیو گیم سے واقف ہوں جیسے پب جی فری فائر کینڈی کرش وغیرہ وغیرہ اور میں انہیں اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کیونکہ کسی ٹائم خالی وقت میں گیمس کو انجوائے کر سکتے ہیں خالی وقت میں ہمارا ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور میں سب سے زیادہ جب پسند کرتا ہوں وہ پب جی گیم کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں گرافکس کی وجہ سے بھی پسند کرتا ہوں اور اس میں بہت سارے ایسے کیریکٹر ہیں جسے میں پسند کرتا ہوں طرح طرح کے کیریکٹرس طرح طرح کے گیمس طرح طرح کے گنس وغیرہ اور طرح طرح کی جگہوں کے نام جو اس وجہ سے بھی میں ان گیموں کو پسند کرتا ہوں پب جی اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ ریئلسٹک لگتا ہے اور اس کی گرافکس جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے انسان کھیلتے کھیلتے اس میں بہت جلدی جلدی گیمس ختم کرتا ہے اور اپنے ٹائم کو پورا انجوائے کرتا ہے